ए सी के उपयोगसँ डिहाइड्रेशन तथा हीट स्ट्रोकके कम कयल जा सकैत अछि भीषण गरमीमे ए सी तत्काल राहत दैत छैक कम्प्यूटर लैपटॉप अथवा इलेक्ट्रॉनिक मशिनरी गरमीके कारण ठीकसँ कार्य नहि करै छै लेकिन ए सी बला रूममे ई दिक्कत नहि होइ छै सङ्गे ए सी सँ मच्छर आ माछीक उपद्रव सेहो कम होइत छै अथवा नहि के बराबर होइत छै